भोपाल में कई सारे गाँव हैं जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती हैं जैसे कि दाल दाल में जैसे मूंग उगाया जाता है चना उगाया जाता है और अलग अलग प्रकार की फसल मौसम के अनुसार उगाई जाती है जैसे चावल गेहूँ मक्का जौ मूंगफली भी और सीज़न के हिसाब से यहाँ पर सब्जियों का भी बड़ा ही व्यापार किया जाता है हाल ही में ग्यारस आने वाली है तो हमारे यहाँ गाँव में भोपाल के जो गाँव हैं वहाँ पर गन्नों की खेती हुई होगी जो गन्ने अब ग्यारस के समय बिकेंगे मूँगफली की खेती होती है अभी तुरंत ही सोयाबीन काटा है अब मौसम के हिसाब से गेहूँ और चना बोने का है तो अब गेहूँ और चना बोया जाएगा बजार में बेचने की प्रक्रिया इनकी बहुत ही सरल है गाँव से जब में इनकी सारी फसलें कट जाती हैं इनको साफ करके बजार में बेचा जाता है बजार में इनकी बोली लगाकर उचित दामों पर बेचते हैं तथा उचित राशि प्राप्त करते हैं